भारतक राजभाषा जे अछि भारतमे विशेषतर हिन्दीमे गप करैत जाइत छथि हमसभ मिथिलाञ्चलके छी तऽ हमसभ मैथिलेमे गपशप करैत छी जेनाकि कलकता भेल तऽ ओहिठाम बङ्गाली नेपालमे नेपाली भाषा अछि उत्तरप्रदेशमे उत्तरप्रदेशके जे भाषा छै से हिन्दिए छै आओर जतऽ जे छै कहलकै जेकि ओहिठाम लेकिन हमसभ मैथिल छी मिथिला कऽ छी मैथिलीये बजै परमे विशेष जोर दै छियै आओर जतऽ कऽ जे छथि सभ अपन अपन अथिके करैत छथि लेकिन हमसभ मैथिल छी मिथिला भाषी छी